हेल' द्राइभार गाबोन आं एयारपर्ट आव थांगोन बेनि थाखाय आं बुक खालामदों नोंथाङा गाबोन बेसे समाव सफैनो हागोन आंनि थांनांगौ टाइमाथ' फुंनि डाइन बाजियाव बेनि सिगांनो नोंथांङा सफैनो नांथारगोन नोंथाङा सफैगोन ना